राशियन सॅलड ग्रीन सॅलड टुना सॅलड टॉस सॅलड शेफ सॅलड मटन रोगान गोश चिकन काफ्रियाल चिकन शाकोती चिकन बिरयाणी फिश विंडालो फीश एस्कोवीच वेज पुलांव चिकन मंचुरियन कीलायम पाय